हैल्थ दे रिलेटिड केह् बोलां हैल्थ हैल्थ ताईं ते असेंगी पैह्लें साद्दा खाना खाना चाहिदा साद्दी रुट्टी खानी चाहिदी बाह्र दा किश निं खाना चाहिदा फ्रूटस खाने चाहिदे में ते जैदा मतलब कि सक्योर्टी फील ते उसलै होंदी ऐ की जिसलै में कालेज जन्नी होन्नी आं केईं बारी टिफिन निं आंह्दे दा होंदा ते सवेरे दी खाइयै औन्नी होन्नी आं फिर चार बज़े घर जाना ते फिर सोचनी होन्नी आं भुक्ख ते लगदी गै इन्नै चिर फिर मेरियां स्हेलियां लेई आंदियां बाह्रों दा जिसलै किश खाई लैओ मोमोस खाई लैओ बर्गर खाई लैओ जिसलै खाई लैओ फिर इन्ना मतलब बौह्त अलग फील होंदा कि मेरे फेस पर पिंपल निकली जाने जां मेरे पेट च दर्द होआ दी ऐ जां किश मतलब बड़ा बैसे गंदा फील होंदा फ्ही रिगर्ट फील होंदा कि असें नेईं खाना चाहिदा हा हैल्थ हैल्दी खाना खाओ जि'यां जूस पी लैओ कोकोनट जूस पी लैओ फिर ओह्दे बाद अमरूद जूस पी लैओ जूस पी लैओ फिर ओह्दे बाद कोई बी घर मतलब में ते बनांदी रौंह्दी होन्नी आं किश ना किश कदें मिलक शेक बनाई लेआ कदें किश कदें में निम्बू पानी बनाई लेआ मतलब अस मतलब रिलैक्स होने ताईं किश बी पीना चाहिदा ऐ जूस हैल्दी जूस पीने चाहिदे हैल्दी फ्रूट कानें चाहिदे और अपने मतलब हैल्थ दे रिलेटिड किश बी ऐसी प्राब्लम होऐ ते में बाह्र आह्ला सब किश छड्डी ओड़नी होन्नी आं इंस्कयोरिटी फील होंदी मतलब इसी मेनटेन करियै रक्खनी होन्नी आं जि'यां मिगी लगदा कि अग्गें में खाई लेदा ऐ ते फिर में ठंडी चीजां खन्नी होन्नी क्योंकि गर्म चीजां नेईं पचदियां ते में ठंडियां चीजां गै लैन्नी होन्नी आं कि जिस करियै मेरा हैल्थ जे मेनटेन ऐ हैल्थ जो करा दी ऐ ओह् मेरा मेनटेन र'वै ठीक ना फिर ओह्दे बाद में ओह्दे बाद में मतलब कि सब आउट होई जंदा कि अज्ज में बाह्रा दा खाई आई ही जंक फूड खाई आई ही फास्ट फूड खाई आई ही मतलब में एह् खाई आई ही अज्ज में किश ठीक निं लग्गा दी आं किश होना ते ओह्दे बाद फिर में घर जाइयै यूस पी लैन्नी होन्नी आं आपें बगैरा कालेज जाना होऐ में ते में अपने कन्नै रक्खनी होन्नी आं फ्रूटस बगैरा रक्खनी होन्नी आं अपने कन्नै फ्रूटस बगैरा फ्रूटस होई गे हैल्दी चीजां जेह्का घर बने दा होऐ घरा दा रुट्टी खानी चाहिदी घरा दी रुट्टी खानी चाहिदी बाह्रा दा निं खानी चाहिदा बाह्रा दा खाइयै अब्बल ते पैह्लें ते हैल्थ दी प्राब्लम औंदा गै औंदी पैह्लें केह् हा ना में कोई एटथ बिच्च ही जिसलै में उसलै ना में इन्ना जंक फूड खंदी ही में खंदे रौह्ना खंदे रौह्ना फिर हाई स्कूल दे बाह्र दकान ही समोसें आह्ली फिर खंदे रौह्ना खंदे रौह्ना फिर बार बार खंदी रौह्न्नी होन्नी आं बाह्रा दा फिर केह् होएआ कि मिगी प्राब्लम होई मतलब स्टोन हा स्टोन बनी गेआ मिगी फिर अदूं दे बाद मिगी ना बहुत मतलब कि पेट बिच्च प्राब्लम रौंह्दी दर्द होंदी रौंह्दी ऐ अगर में फास्ट फूड खाई लैं ते मिगी दर्द होना स्टार्ट होई जंदी ते एह् बस पर्सनल मेरा एक्सपिरिंयस ऐ जेह्ड़े में अपनीं पर्सनल रिलेटिड हैल्थ दे रिलेटिड सना दा हां कि हैल्थ दे रिलेटिड केह् करना चाहिदा कि केह् नेईं करना चाहिदा मतलब केह् खाना चाहिदा केह् नेईं खाना चाहिदा फ्रूट खाना चाहिदा मतलब कि जेह्ड़ा फास्ट फूड ऐ ओह् निं खाना चाहिदा ओह् रिकमैंड निं करदी में अपनें आप गी रिकमैंड गै निं करदी नेईं खाना चाहिदा फास्ट फूड फास्ट फूड कन्नै बड़ी गंदी गंदी बमारियां लग्गी सकदियां कि जेह्ड़ा असें बाद च पशतानां पवै में अपने सोचदी रौह्न्नी होन्नी कि जेह्का बाद च पशताना पवै ओह् में पैह्लें नेईं करा एह् चीज किश फास्ट फूड बगैरा नेईं खां ते मतलब कि हैल्दी फूड खाओ स्वस्थ र'वो होर हैल्दी फूड खाइयै अपने आप गी हैल्दी फील करो मतलब कि हैल्दी फूड खाइयै हैल्दी फ्रूटस बगैरा खाइयै हैल्दी यूस बगैरा पियो अपने आप च तंदरूस्ती बगैरा फील होऐ कि अस फ्रैश फील करा दे आं में हमेशा इ'यां करनी होन्नी आं जिसलै में लोह् फील करा दी होन्नी आं जिसलै में अपने लोह् फील करा दी होन्नी आं ते उसलै में कोई बी यूस पी लैन्नी होन्नी आं फ्ही डिटाक्स करनी होन्नी आं बस इ'यै ऐ मेरी हैल्थ दी जर्नी थैंक्यू